हैलो अंजी अंजी वीर जी अखरोट चाहि्दे हे में अखरोटें दा जैम बनाना होना ते इस बेल्लै मार्किट बिच बड़ी डिमांड ऐ ते मिगी थुआढ़ा नंबर थ्होया ते में तुसेंगी फोन कीता ते डिमांड कीती दी ही

अं ते ते सनाओ भी तुसें केह् रेट लाना सुनेआ थुआढ़े इत्थें नेईं नेईं बीर जी तुस सौ रपेआ लेई लैओ ते लेकिन तुस पुजाई ओड़ेओ ठीक ऐ